हमर नाम अमन कुमार छै इहाँ पर घरमे हमरा सब प्यारसँ बिहारी बोलैत छै हम बिहार बेगूसरायमे रहै छियै इहाँ पर खेलए कूदए या फेर मनोरञ्जनके लिए बहुत सारा चीज छै जैसे कि हमसब खेलैत कूदैत छियै बहुत अच्छा से जैसे कि घरके पास ही जे भी मैदान छै ओकरामे बहुत सारा दू तीन गो बच्चा मिलके चारु बच्चा मिलके कोइ भी तरह तरह खेल खेलैत छियै जेकरामे बहुत मजा आबैत छै मनोरञ्जनके लिए हम बहुत किछु करि सकैत छियै यहाँ पर जैसे कि कभी कभी सुबहमे उठि कऽ स्वास्थ भी जकरा अच्छा रहैत छै सुबहमे उठि कऽ घूमै लऽ चलि जाइत छियै जहाँ कि बहुत मजा आबैत छै वहाँ पे योगा भी करि लै छियै तनी मनी दौड़ भी लै छियै दौड़ धूप लै छियै सुबह कऽ हबा भी गाँवके बहुत अच्छा लगैत छै ई सब बहुत अच्छा हमरा सबके मनोरञ्जन लगैत छै बहुत अच्छा लगैत छै ई सब कयला से

खूब मनोरञ्जन मनोरञ्जनके लिए यहाँ पर खेल मैदान भी छै खेल मैदानमे बच्चा सुबह शाम जाइत छै हम हमर गाँवके मैदानसँ घरके आगे पीछे तनी वहाँ खेल लै छियै लेकिन खेलै लऽ मैदान भी छै यहाँ जहाँ बच्चा एगदम घूमैत फिरैत छै

खेलैत छै जे खेललासँ सब बच्चा खेलैत छै अलग अलग जगह अलग अलग गाँवमे बच्चा जाए कऽ वहाँ खेलैत छै सब खूब मन लगैत छै मन हमरो आर लगैत छै बहुत अच्छासँ

मतलब ठीक नहि छै ओहो जाइत छै तनी टहलै लऽ आ जकरा ठीक करै कऽ छै ठीक रखै कऽ छै ओहो जाइत छै योगा तोगा करि लै छै आरामसँ